ستارہ بینی کی سب سے پسندیدہ یاد میری میرے اسکول میں ہے جب سیون کلاس میں تھا تو ہمارے سائنس کے ٹیچر نے ہمیں جو استاد تھے ہمارے سائنس کے تو انہوں نے ایک ٹیلی اسکوپ لگایا اور اس میں رات کا پروگرام کیمپنگ رکھی تھی انہوں نے اور اس میں رات کی کیمپنگ میں انہوں نے ہمیں اسٹارس بتائے تھے اور اسٹار ستارے بتائے تھے اور ان کے نام بھی گنوائے تھے